हलो आ सांगात वॅरी गूड

ओके तेंची भुरग्याची एज किदें हा

दर्यांतलें उद ओके दर्याच्या उदकाच्या म्हणटा आसता न्ही आमचे हांगा बोटींग आसा राफ्टींग आसा ओके प्लस आमचे त्यो कयाक्स आसात कयाक्स हे आसात मागीर जन जस्की आसा आ हेतून किंवा तुमकां बोट रायडींग आसा बोट रायडींग म्हणटा आसता न्ही आमचे कांय जे बोट वोनर आसात ते तुमकां वेग वेगळ्या प्लेसींनी व्हरून कांय

तशेंत दर मातशें मुखार वसत जाल्यार तुमकां हें पळोपाक मेळटा डॉलफिंस ज्यो उदकान विहार करता पळय तें पळोपाक मेळटा तशेंच हय सांगात तुमकां तुमकां दोनी ऑप्शन आसात तुमकां जर तुमचें बजट जर कमी आसत जाल्यार बाकिच्या लोक बाकिच्या टुरिस्टां बरोबर आमी तुमकां एकॉमडेट करतात आनी तुमचें जर बजट जर यें चड आसा जाल्या तुमकां पसनल दिवपा जाता

पळयात सांगात तुमची ये कॅन क क तुमी यें पळयात तुमचें बजट पळयात आनी सांगात सादारणशी रेट आमची एक अडेज हजारां भितर आसा ओके अय आ कॉल करपा हरकत ना हय